आ साईकृपा स्टेशनरी शोप आ म्हाका थोडे सामान जाय आसले स्टेशनरीचे तुमचे कडल्यान आ म्हाका बुक्स जाय आसले थोडे मागीर थोडे कवरा जाय आसली लेबलां जाय आसली पेनां जाय आसली थोडे मागीर जोमेट्रीचे बॉक्स बिन जाय आसले म्हाका थोडे ए फॉर सायज बुक्स जाय आसले दोन डजन ए फॉर सायज बुक्स जाय आसले आनी ताका ताज्या खातीर कवरां आनी लेबलां लेबल्स पेनां तुमचे कडेन कसली कसली आसा एक काम करां म्हाका दोन इंक पेनां दियात दोन जेल पेनां दिया हय आनी दोन बोल पेनां दिया आ हायलायटराचो सेट आसा तुमच्या कडेन जाल्यार म्हाका म्हाका ग्रीन कलर ग्रीन आनी ओरेंज हय हय फ्लोरसंट फ्लोरोसंट आ जोमेट्री बॉक्स आसा तुमचे कडेन आ केमलिनाचे दिया बरे बरे हय उपकरता हय आनी काय नाका कितके जालें हा बरे याद येयले बरे याद येयले म्हाका एक पेन्सिलिचे बॉक्स दिया उपकरतां उपकरतां

एकशें चाळीस बरे तुमकां हांव जी पे करतां मागीर येता हांव कलेक्ट करपाक या थॅक्यू